अगरि तव्हां ॾिसो महाराष्ट्र एज़ अ स्टेट इहे इंडिया जो मेक्सिमम रेवेन्यू कराईंदो वारो स्टेट आहे हाणे इहे जेको अर्थव्यवस्था आहे हिनजी उओ सदियुनि खां वधे थी कॾहिं घटि न थियो आहे हिते छो त हिते माण्हू ॿियां ॿियां स्टेट्स मां ईंदा आहिनि हिते ईंदा आहिनि मुंबई पुने नागपुर हिते अची करे पंहिंजो कमकार कंदा आहिनि जॉब जे लाइ बि ईंदा आहिनि नौकिरी करण जे लाइ ईंदा आहिनि या त पोइ पंंंहिंजो बिज़नज़ सैटअप करणु या त बॉलीवुड में ईंदा आहिनि ऐक्टिंग करण जे लाइ हिन हिसाब सां तां हिते ॾिसो त हर इंडस्ट्रीस जीअं त रियल इस्टेट थी वियो पोइ तव्हां चई सघो था तव्हां बॉलीवुड जो थी वियो पोइ शिपिंग इंडस्ट्रीस थी वई बिज़नेस जो कमकाज इग्ज़ैम्पल्स आहिनि असां वटि धीरू भाई अंबानी जूं पोइ वॾा वॾा जेका बि माण्हू आहिनि असांजे देश में उहे सभु किते न किते बॉम्बे सां इन अ वे रिलेटिड आहिनि त हिन हिसाब सां बॉम्बे में ऐं महाराष्ट्रा ऐज़ अ स्टेट में ॾाढियूं सुठी सुठी फैसिलिटीज़ आहे ऐं हिननि मां मां सम्झा थो की मेन मेन जेकी इंडस्ट्रीस आहे हिकु बॉलीवुड इंडस्ट्री थी वई पोइ शिपिंग इंडस्ट्रीस थी वई बिज़नेस मॉडल हिते सुठो आहे स्टॉक मार्केट आहे हिते पो हिते तव्हांखे सभु क़िसम जा माण्हू बि मिलनि था सी सी साइड आहे तव्हांखे पोइ हिकु चवंदा आहिनि न हर हर हिसाब जा माण्हू हिते रहंदा आहिनि हिन हिसाब सां महाराष्ट्र हमेशा बड़ वधंदो रहंदो आहे